औ हेल' औ मा मामोन ओमफ्राय औ औ सो सोरनि नोंनि ना सोरनिबा मानि डकुमेन्ट्सआथ' जाहैबाय कास्ट सार्टिफिकेटनि थाखाय माखासे जायनि खालामगोन बिनि खासा मा थाबाय भटार आइ डि थाबाय पेनकार्ड थाबाय आधारकार्डफोर थाबाय ओमफ्राय लोगोसे हानि माबा दंमोनना औ हानि हानि लेन्ड डकुमेन्ट्स माखासे लाना फैदो ओमफ्राय एनआरसि माबा दंना गैया एनआरसि लेगेसि डाटा बेखौ लाबो फादो औ ओमफ्राय नोंनि सोरबा रेलेटेड माबानि जेनेबा बिफा बा बिमानि कास्ट सारटिपिकेट माबा नांफागोन आरखि औ ओमफायो नोङो बेखौ फट' फट'बो नांफागोन ओमफ्रायो डकुमेन्ट्सफोर माखासे खालाम नांगोन आर लोगोसे नोङो दा बेखौ नोङो माखासे कम्पिउटार दानिया माबासो जाबाय दे अनलाइनसो खालाम नांगौ औ अनलाइन खालामनांगौ दा औ औ अनलाइनखौ नोङो माबायाव खालामफैनो हागोन जोंनि माबा सेन्टारावनोबो दंखायो सि सि औ जेनेबा जोंनि सारकोल अफिसावनो दंखायो आर लोगोसे नोङो माबाबो खालाम फैनो हागोन आरखि नङाब्ला सि एस पि सि एस पि सेन्टार दङ कम्पिउटार दखानफोर दङना सि एस पि सेन्टार बाहाय खालामनो हागोन नोङो औ बाव खालामनो हागोन आरखि जोंनाव खालाम फैयोब्ला साबसिन जागोन मानि जोंनि सारकोल अफिसावनो डाइरेक्ट फैनानै जुदि नों खालामफैयोब्ला नोंहा एसे खम सम फैसाजों जागोन ओमफ्राय बै दखानाव खालामोब्ला बिसोर एसे बारा लागोन आरखि औ जेन'बा जोंनियावबा नोङो फनसास साथि थाखा बिदिनो जानो हागौ खिन्थु बाहेरायाव खालामोबा नोंना दुइस' तिनस' बिदि लागोन आरखि औ बिदि लागोन आरखि जेखि जाया डकुमेन्ट्सफोरखौ लाबोदो लाबोनानै नोङो ओइ एफ्लाय खालाम होफैदो ओमफाय नोङो मथा मथि सप्तासे टाइम नांगोन आरखि सप्तासे टाइमनि उनावहाय औ सप्तासेजों मोनगोन नोंनाव मेसेस थांगोन मेसेसनि माखासे आइडि फैगोन बे आइडिखौ लानानै नोङो प्रिन्ट खालामनानै लानो हागोन आरखि बेखौनो बाहायबो लांफैनो हागोन बा सिएससि सेन्टाराव डाउनलड खालामानै लांफैनो हागोन आरो नोङो दे फैदो औ